योगा सुबुह जो उथंदे ई मूंखे हूंदो आहे की योगा करणी आहे सुबुह जो फ्रेश व्रेश थी मां पाण बि योगा कंदी आहियां ॿारनि खे बि योगा कराईंदी आहियां ऐं सुबुह सुबुह जो ॿ ॿिया बि ॿार ईंदा आहिनि पार्क में पार्क में वेंदा आहियूं पहिरियों असां थोरा वॉक कंदा आहियूं चकर लॻाईंदा आहियूं उते ॿार ईंदा आहिनि आसन वासन विछाई करे सभिनि खे योगा कराईंदी आहियां मां पाण बि योगा कंदी आहियां योगा सां स्वस्थु रहंदो आहे शरीर ऐं दिनचर्या सुठी रहंदी आहे सभिनि खे ॿुधाईंदी आहियां भाई योगा करणु खपे ऐं ॿारनि खे बि ॿुधाईंदा आहिंयां भाई योगा रोज करणु खपे इन सां अ सुबुह सुबुह जो पार्क में वेंदा आहियूं या फ्रेश एयर मिलंदी आहे असांखे ऐं दिन बि ॾींहुं बि पूरो सुठो रहंदो आहे ऐं मां माण्हू पाण बि सुठो रहंदो आहे ऐं हुनजे शरीर बि ठीकु रहंदो आहे सुबुह जो उठी अ उथी करे त असां जीअं शी थी वियो शव आसनु थी वियो ऐं मयूर आसनु थी वियो अलोम विलोम वृक्ष आसनु अहिड़ा आसन हूंदा आहिनि जहिड़ा माण्हुनि खे बिल्कुलु ठीकु रखंदा आहिनि सुबुह जो चाहे हो अ वॾा हुजनि चाहे ॿार हुजनि चाहे जवान हुजनि सभिनि खे आसन करणु खपे आसन सां पंहिंजी ज़िंदगी स्वस्थु कयो उअ अॼुकल्ह त आसन जीअं थी वियो आहे की अ मोदी जी बि ॿुधाईंदा आहिनि की आसन करणु खपे आजकल योग जो ऑडियो बि फिक्स थी वियो आहे ॿावीह जुलाई जो योग योग थींदो आहे अ हिते अ इंडिया गेट ते इंडिया गेट ते मोदी जी बि ईंदा आहिनि सभु ईंदा आहिनि मां बि वेंदी आहियां हुते असांजे हितऊं बस बि वेंदी आहे सभु वेंदा आहिनि उते बि योग कंदा आहिनि असांजे हिते सभु बूढ़ा वूढ़ा सभु ईंदा आहिनि योग करण सुबुह जो पार्क में वॉक बि कंदा आहिनि योगा बि कंदा आहिनि योगा सां ॾींहुं सुठो रहंदो आहे शरीर बि ठीकु रहंदो आहे कोई बीमारी न थींदी आहे